किताब पढ़ण जो शौंक मुखे नंढिपण खां ई आहे इन करे मां किताब पढ़ंदी रहंदी आहियां घणे किताबूं अहिड़ियूं थींदियूं आहिनि जेके पढ़ी करे उहे असांजे दिलि ऐं दिमाग़ ते छपिजी वेंदियूं आहिनि जीअं त मां हिकु किताबु पढ़ी गोवर्धन भारतीअ जी किताबु पखिअड़ा वलर खां विछड़िया आहिनि उनवान सां उन्हनि जो हिकु नॉवल लिखियलु आहे उहो मां पढ़ियो उन जे आख़िर में हिकु लाइन ॾिनियलु आहे जेका उनवान सां ई मैच थी करे त पखिअड़ा वलर खां विछिड़िया जंहिं वक़्तु सभु ॼणा हिंद ऐं सिंध जे विभाजनि खां पए विरहाङे खां पोइ शहरु छॾे करे वञनि था त जेको मुख्य पात्र हुओ सावल उहो शहरु पंहिंजो न छॾे करे उते सिंध में ई रहे थो उहे चए थो इहो मूंखे छा कंदा पाकिस्तानियूं मूंखे छा कंदा मां त पैदा बि हिते ई थियो आहियां ऐं मरंदसि बि हिते ई ऐं तव्हांखे जंहिंखे वञिणो आहे उहि हितां वञी सघे थो ऐं उन इहो चयो त पखिअड़ा वलर खां विछिड़िया जैं वक़्तु उन इहा ॻाल्हि चई उन ॻाल्हि खे पढ़ी करे असांजी अखियुनि मां ॻोढ़ा वही आहियां ईअं लॻो त ॼाण हुन जूं ॼणियूं कटिजी वियूं ऐं ॿिया सभु पखी उॾामी विया ऐं पाण अकेलो रहिजी वियो